नोंथांनि जिउनि देरसिन थांखिया मा आरो बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथांआ दासिमाव मा मा हाबा मावगासिनो बेनि सोमोन्दै गुसुंयै खिन्थानानै होनो आङो आंनि जिउनि थांखिखौ बोरै सुफुं माबा आर्तिस्त जानो थाखाय आङो दायो क'क्राझाराव क'क्राझार दिस्त्रिकाव थानाय फाइन आर्त्स कलेजाव फरायगासिनो दङ आङो बाव फरायनानै सासे प्रफेसार जानो सानदों आर्त कलेजनिनो बेयाव आङो दायो फरायगासिनो